दुर्गा पूजामे जे छै से एहिठाम बड़का मेला होइ छै तऽ बड़का मेला होइ छै तऽ ओ आँधी तुफान अयलै जे सभ चीज गरीब लोक जे छै से पाँच सए टका लोकसँ लऽ कऽ कर्जा तहन बनेलकै केलकै ओहो सभ सभटा उड़ि गेलै भसि गेलै चलि गेलै हमरा सभके जे छै से बड़ दया भेल जे अहाहा गरीब लोक छै कतऽ सँ अनतै कतऽ सँ करतै आ ओहन आँधी अयलै जे एतऽ किछु नहि रहलै सभ किछु उड़िया गेलै सभ चीज भसि गेलै दहा गेलै पानि एतबा झौट अयलै तऽ एहि लऽ कऽ जे छै से हमरा सभके तऽ गाँव रहै तऽ कोनो बात नहि अपन अपन घर चलि गेलहुँ कहुना भिजैत तितैत लेकिन ओ सभ बेचारा सभके तऽ सभ करम भऽ गेलै सभ चीज बर्बाद भऽ गेलै आ एकटा टाका नहि कमेलकै ओ सभ तऽ हकन कनैत रहै बेचारा सभ तऽ की करतै गरीब लोक तऽ वएह भेलै ने गरीब लोक वएहमे अपन जे हकन कनैत अपन चलि गेलै बेचारा सभ